کپڑے دھونے کے لئے بہت سارے طریقوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے ہندوستان میں الگ الگ طریقے اور الگ الگ لوگوں کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے جیسے اگر ہم گاؤں کے میں جائیں تو وہاں پر آج کے زمانے کی فیسلٹیز نہیں ہیں کہ وہ آج بھی ایک ندی کے پاس جا کے اپنے کپڑوں کو دھوتے ہیں کپڑوں کو ندی کے پانی سے ہی کپڑے دھوتے ہیں ان کا پاس اچھا ڈیٹرجن بھی نہیں ہوتا لیکن جب وہ کپڑے دھو کے سکھاتے ہیں وہیں پہ دھوپ میں کپڑے سکھا لیتے ہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں بہت سے واشنگ مشینس آ گئی ہیں جو ہمارے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں جو جن کپڑے دھونے میں کہ ہم کپڑے ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں اس میں صرف ڈالتے ہیں کپڑا سوکھا سکھایا نکل جاتا ہے اسی طرح سے بہت سارے مختلف حالات میں ہم الگ الگ طریقے سے کپڑے سکھا سکتے ہیں جیسے اگر ہمیں سردی میں ہم نے کپڑے دھوئے تو اس موسچر ہوتا ہے ہوا میں جلدی کپڑے سوکھ نہیں پاتے اس کی وجہ سے ہم ایسی جگہ کپڑوں کو رکھتے ہیں جہاں تھوڑا گرم ہو تاکہ کپڑے جلدی سوکھ سکیں اسی طرح گرمی میں تو ہم دھوپ میں کپڑے ڈال ہی دیتے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی سے آرام سے کپڑے سوکھ جاتے ہیں اسی طرح برسات میں بہت مشکل ہوتی ہے کپڑوں کو سکھانا کیونکہ جب کپڑے دھو کے ہم ڈالیں گے تو پانی کی وجہ سے وہ سوکھ نہیں پاتے بہت دیر میں سوکھتے ہیں اور اسی طرح سے ہم جب پانی کو بھی بچا سکتے ہیں کہ جیسے آپ آج کے وقت میں نئی نئی واشنگ مشینس آ گئی ہیں جو پانی کا بھی استعمال کم کر رہی ہیں اور صرف کا بھی استعمال کم کرتی ہیں اور کپڑے بھی اچھے دھل جاتے ہیں